आंनि बादिब्ला सासे मानसिआ मोजां फरायनाय जाब्ला एबा सोलोंथाइ गोनां जाब्लानो जे बियो नेम खान्थिफोरजों सोलिनाय मोजां आखुनि मानसि जायो बेखौ जोङो नंगौ एबा थार होननानै जों बुंनो हाया मानोना सोलोंथाइ मोननाय एब्ला मोजां फरायनाय सासे सुबुंआबो गोबां आखल आखु बाहायनाय बिथिङावहाय मोजां होननानै जोङो बुंनो हाया मानोना फरायनाय सासे सुबुंआबो समाजाव गाज्रि आखल आखु बाहायनाय एबा गाज्रि नेम खान्थिफोरखौ बाहायनाय एबा जि जोंनो सोलिनो थाखै समाजखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखै नेम खान्थिफोरखौ दानानै होयो बेफोर नेम खान्थिफोरखौ मानिफुंजोबनानै सोलिनाय बेखौबो जोङो गोबां समाव नुनो मोना माब्लाबा सोलोंथाइ मोनि सासे सुबुंआबो गावनि जितु रोंगौथि दङ गियान दङ बेबायदि गियानखौ बाहायनायनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ बाहायनायनि गेजेरजों गोबां समाव मोजां नेम खान्थिफोरखौ फालिनायनि गेजेरजों समाजनि सासे मोजां आखुनि मानसि जानायखौबो जोङो नुनो मोनो सासे सोलोंथाइ मोनै मानसियाबो गावजों गावनि गेजेराव माबायदि अनज्लायनानै थानांगौ माबायदि मोजां आखल आखुफोरखौ बाहायनो नांगौ बेफोर गासैबो गियानफोरखौ सोलोंथाइ गैयै सुबुंनि गेजेरावबो जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो जे सासे सोलोंथाइ मोननाय सुबुंआल' जे मोजां नेम खान्थिफोरजों सोलिनानै मोजां आखुनि जायो बियो नङा होननानैनो जोङो बुंनो हायो मानोना सोलोंथाइ मोनैफोराबो मोजां आखुनि बेखौ जोङो जोंनि समाजाव आथिखाल मुगायाव जोङो नुबाय थादों आरो जायफोरा नाखि सोलोंथाइ मोननाय बेबायदि सोलोंथाइ मोननाय गोबां सुबुंफोरासो बांसिनै नेम खान्थिफोरखौ मानियैजों लोगोसे गाव गावखौ समाजाव एबा नखरफोराव गाज्रि आखुजों बांसिनै गावखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो सासे मानसिया सोलोंथाइ लायोब्लाल' एबा सोलोंथाइ मोननाय जायोब्लाल' जे बियो मोजां नेम खान्थिफोरजों सोलिनाय आखुनि जायो होननानै जोङो बुंनायखौ थार ओंथिआवहाय नंजोबा होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बेखौ जोंनि समाजावहाय आथिखाल मुगायाव सोलिबाय थानाय माखासे समाजनि गुबुन गुबुन बिथिंफोराव नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों बिनिखायनो सोलोंथाइ लानाया नंगौ जोंनि समाजावहाय गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव गोदोनिख्रुइ आथिखालाव बांसिनै रोंगौथिगोनां खालामदों आरो समाजखौ जौगानाय बिथिङावहाय गोबां हेफाजाब होदों नाथाय बेबायदि सोलोंथाइनि गेजेरजों आथिखालनि मुगायाव समाजाव जौगानायखौ मोन्दोंब्लाबो सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा गाव गावखौ माखासेफोरा गाज्रि खामानि एबा समजानि माखासे नेम खान्थिफोरखौ मानियैखौबो जोङो नुनो मोनो जायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव गोबां गुलाय गुजाय जानायफोरखौबो जोङो आथिखालाव नुदों बिनिखायनो सोलोंथाइ लाब्लाल' सासे सुबुंआ मोजां नेम खान्थिफोरजों सोलिनाय मोजां आखुनि मानसि जायो बेखौ जोङो बुंनो हाया